भारतीय समाजके धर्मके भूमिका ई अछि जे पहिलेके राजा महराजासब छलथि से एकटा विवाह करै छलखिन हेँ दोसरो करै छलखिन हेँ तेसरो करै छथिन छलखिन हेँ लेकिन आबके जे छै से बहुत मतलब कि बदलले हए जाहिसँ आब भारतीय समाजमे ई छै जे आब मतलब एकटा विवाह करै छथिन खूब बढ़िआँसँ निभाबै छथिन बहुत बढ़िआँसँ अथी करै छथिन आओर आन धर्ममे छै जे मुसलमान भऽ गेलै ई भऽ गेलै तऽ ओसब विवाह तऽ कऽ लै छै एकटासँ करै छै दोसरसँ करै छै तेसरसँ करै छै लेकिन भारतीय समाजमे बहुत तरह तरहके मतलब कि धर्म होइ छै जाहिमे तरह तरहके बात होइ छै विचार होइ छै सब मतलब कि नीक मतलब लागै छै एक मतलब कि एकटा मतलब नागरिकके रूममे जे लोकके करऽके चाही विविधताके एकता मतलब कायम राखऽके चाही से भारतीय मतलब कि समाजमे मतलब धर्ममे मतलब कि बहुत बढ़िआँसँ मतलब निभाएल गेलैए सब मिल जुलके रहै छथिन इएहसब समाजके मतलब कि प्रभाव पड़ै छै कनि नीक होइ छै मिल जुलके रहै छथिन एकता बनिके रहै छथिन एहिसँ कनि भारतीय समाजके कनि अहूसँ महानता बढ़ि गेलैए भारतमे मतलब कि बहुत बढ़िआँसँ नागरिकसब मतलब कि कम रूप मतलब कि लोकसब एकदम बढ़िआँसँ रहै छै वएहमे मुसलमानके देखै छिए तऽ एकदम मतलब कि रहै छै बच्चासब एम्हर ओम्हर अथी एकदम मतलब जेना लागत कि एकदम मतलब घिनाएल टाइपमे रहै छै जेना एकदम मोन भटकि जाएत लेकिन भारतीय समाज छै जे एकदम हिन्दू धर्मके छै प्रथासब ओसब बहुत बढ़िआँ भऽ गेलैए